गोदोनि रुजुनायाव आथिखालनि बर'फोरनि ओ हारिमु दिन्थिफुंनाय बा हारिमु फालिनाया गोबां सोलायबाय ओ गोदोनिख्रुइ दा दानि गोदान जेनेरेसन गोदान फिरि फोरनि जि हारिमु सिबिनाय बि सिबिनाया साबस्रांबोदों समायना सिन जाबोदों आरो मोनसे आब्रुगोनां जाबोदों मोनसे सिस्टेमाव खारनो नाजादों बेखायनो गोदोनि रुजुनायाव बर'फोरनि हारिमु सिबिनाया दा गोबां साबस्रांबाय होननानै आं सानो गोबां जौगाबाय होनना आं सानो मानोना गोदोनि दामनाय देनायफोरा दानि बायदि जानट्रिक नङा मोन गोजाममोन जेरै बुंनो थाङोब्ला दल आरो हारमुनि थरखा आरो बिनिफ्राय ओ सिफुं जथा सेरजा बेनोमोन नाथाय आथिखालाव बिफोरनि जायगायाव दा ड्रामसेट फैबाय पियान' फैबाय गिटार फैबाय मेनड'लिन फैबाय आरो बिनि अनगायैबो जों दा बुंनो रोङि जों दा बुंनो हायो गोबां थारमाने अयथादुनिक माने एखेबारे फेनटासटिक माखासे ओ जन्थ्रफोर फैबाय बेखायनो आथिखालाव मेथाइ रोजाबब्लाबो जोबोद मोजां खोनायो ओ दामनाय देनायनि गेजेरजों सोरनि गाराङा मोजां नङाब्लाबो बेखौ दाना माइकनि गेजेरजों बा माबानि गेजेरजों माइक्रफननि गेजेरजों गरांफोरखौबो फोसाबनाय जाबाय गोसा खोनायिफोरखौबो गोसा खोनानो हानाय जाबाय नाथाय गोदो बे सिसटेमा गैयामोन बेखायनो गोदोनि रुजुनायाव आथिखालनि दामनाय देनाय मोसानाय खननाय रोजाबनायफ्रा दा जोबोर मोजां जाबाय जोबोर ओ समायनासिन जाबाय